السلام علیکم یہ عفیفہ کا نمبر ہے نا ہاں وہ مجھے پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے ایک اولا ڈرائیور کا نمبر دیا تھا تو وہ اولا ڈرائیور کا نا مطلب میں نے ناسک مالیگاؤں سے ناسک جانے کے لیے اسی ڈرائیور کو بک کیا ہے تو وہ ڈرائیور سیف ہے نا مطلب مجھے پوچھنا تھا کہ وہ ڈارئیونگ اسکلز اس کی کیسی ہیں یعنی اس کی ڈرائیونگ اسکلز پہ کوئی نیگیٹیو مارکنگ تو نہیں ہے نا اور اس کے وہ ہمیشہ مطلب ڈرائیونگ لائسینس اور رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرتے ہوئے اور ٹریفک ٹریفک رولس کو فالو کرتے ہوئے گاڑی چلاتا ہے نا ایکچولی میں ہمیشہ دن کا ہی سفر کرتی ہوں بٹ یہ ٹائم مجھے آفیشیل پرپز کی وجہ سے کل کل رات کا رات کا ٹریول کرنا پڑا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے مجھے مجھے ہی مطلب کنفرم کرنا تھا کیونکہ میں بچوں کے ساتھ ٹریول کرنے والی تھی تو مطلب اس اس کے ساتھ رات میں ٹریول کرنا بچوں کے ساتھ سیف ہے نا اگر ہاں تو اور جو اس نے لائک مجھے اراؤنڈ تھاؤزینڈز کے اراؤنڈ تھاؤزینڈز کے اراؤنڈ ریٹ چارج کیا ہے تو مطلب یہ ریزنیبل ہے نا اور مطلب ریزنیبل ہاں ٹھیک ہے ریزنیبل تو بول دیں گے میں کر لوں گی ایٹ ایٹ لیسٹ رات کا سفر ہے تو ٹھیک ہے مینج کر لوں گی بٹ ہائی وے پہ کیسا ہوتا ہے ٹریفک ہوتی ہے یا بہت سارے لوگ بہت اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹریول کرنا سیف ہے یا نہیں ہے آپ نے کبھی ٹریول کیا ہے اچھا تو ٹھیک ہے آپ کے بنے آپ کے حساب سے میں نے اس کے ساتھ ٹریول کرنا چاہیے ہاں ٹھیک ہے اور مجھے پوچھنا تھا کہ اگر سپوز مطلب وہ گھر تک چھوڑتا ہے یا بس اسٹینڈ یا کچھ ایسے دوارکا سائڈ پر ہی ڈراپ کر کر چلا جاتا ہے یا گھر پہ چھوڑنے کے لیے ہمیں اسے ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے اچھا تو یعنی آپ مطلب وہ دو گھنٹے کا سفر رہے گا میرا تو وہ آپ نے کتنے گھنٹے کا سفر مطلب ٹریول کیا تھا وہ ڈرائیور کے ساتھ اچھا تو آپ کے آپ کے حساب سے مجھے اس کے ساتھ ٹریول کرنا چاہیے ٹھیک ہے تھینک یو